हेलो हँ हेलो हँ जी अपने सही जगह फोन केलहुॅं हँ हेलो हॅं अपने सही जगह फोन केलहुॅं हँ इएहा बहुत बच्चा प्रेस अपने बतइयै कोन कोन तरहके अपडेट होइके चाही कोन कोन फल मतलब

हूँ हूँ हँ ठीक है अथी सब फलके रेट हँ ठीक सेब हो जाएत अपनेके सए रूपये के जी आ केला तऽ अपने कोन चीज पॉंच के जी लेबै नबे रूपये लै लियै ओकरा से जादे कम कते होतै आ केला केला साठि रूपये दर्जन होत अच्छा अच्छा केला छै नहि नहि केला केला केलाके दाम नहि घटत केला भी एकदम फ्रेश अयलै हन ताजा केला ऐसेहियो महॅंगा हूँ दूसरा केला थोड़े बेचै छियै अच्छा केला छै सब फ्रेश अभी अयलै हन केलाके केलाके तऽ अहीॅं ठीक अछि अनार अपनेके हो जायत एक सए बीस रूपये किलो कते लैके छै अनार दू किलो तऽ ओतैमे कतेक कम होतै दश पॉंच रुपैआ तऽ हमरा बचबे करै छै आरो कोन चीज नारङ्गी नारङ्गी नारङ्गी हो जायत अपनेके तीस रूपये तीन सए रुपये ठीक एके किलो अङ्गुर अङ्गुर अभी नब्बे रूपये छै ठीक हूँ अतेक समान लैए रहलियै हन तऽ हम अपने हिसाब से लगाए देब रेट ओतेक कोइ रेटके बात चिन्ता नै छै अपने लै एलियै हँ फ्रेश फ्रुट ठीक छै आबू अपने अइयै